आथिखालाव ककराझार जिल्लायाव गोबाङानो माने मोजां थानो सुबिदा गासैबो एथ' गोथौ गोथौवाव नों थांनाङा जायगायावनो न' भारा होयो थानो थाखाय आजिखालि आरो पि जि होयो थानो पि जियाव पि जियाव बांसिन साबसिन सुबिदा जायो आरो नों फरायनायनि थाखाय न' मालिकाबो थाफा खाबाय थाफानानै एसे नायनो हायो स्टुडेन्टफोरखौ माने सोंनोहायो सोरबा माबाफोर मोनसे गोरोन्थि खालामदोंब्ला बेखौ बुजायहैयो सोर मा खालामदों बेखौ मोजाङै नोजोर होनो हायो आरो पि जि आमफ्राय मा होनो आरो मारकेटिंनि मारकेटाव बुङोब्ला आजिखालि ककराझाराव गोबाङानो मा होनो मारकेटाव थिगैनो दङ मारकेटावबो माने एसेबांबो माने ओ लाइकलि जेबो गैया आरो आजिखालि बांद्राय दाम दुम बेफोर नङा ओ मोजाङैनो दङ ककराझार जिल्लायाव हाय समपतिनि सोमोनदोयै बुङोबाथ' आजिखालि गोदोनिफ्राय नायो बा ककराझार जायगायाव हाय गोबाङानो डेवेलप जाबाय मानि बांसिन आनो आजिखालि न' बांखौ लुबाय लुनानै लानो हायो गोहो थाबाय मोजां मोजां बिलदिं लुबाय सोलोंथाइनि फारसे सोलोंथाइनि फारसेबो स्कूलफ्राबो गोबां जाबाय आजिखालि प्रायवेट जात जात ड'न ब'स्क यू एन स्कूल गोबां मोजां मोजां स्कुल दङ' सिसटार कनवेन्ट प्रायवेट बाबो बाहायनो फोरोंनो हायो फरायनायनि थाखाय जोबोद मोजां मोनो ककराझाराव हाय